हैलो नमस्कार नमस्कार हाँजी बात कर रहा हूँ हाँ हाँ बोलो

तो क्या दिक्कत आई रही है हाँ तो मैने आपको पहले ही बताया था वह तो चेंज करना पड़ेगा पर आपने कहा नहीं अभी अभी कर दो अभी तो इसको चला दो अपनी है ही नहीं है देखो भैया क्या है क्या है महंगा रोये एक बार सस्ता रोये बार बार हाँ तो वह क्या है आप ऐसा करो कि वह तो दोनों चीज प्लेट व्लेट दोनों ही चेंज करनी पड़ेगी हाँ तो आप हाँ पहिए का अलाइनमेंट बिठाना पड़ेगा और वह जो उसको हाँ चार एक हज़ार रुपया खर्चा है भैया हाँ हाँ वह देख लेंगे ऊपर नीचे आ जाओ तुम तो अपन फुल सर्विस में यूँ सर्विस चार्ज तो अपना जो है साढ़े आठ सौ रुपये है और जो सामान हाँ जो सामान बदलेंगे वो आपका आँख के सामने बदलेंगे और जो भी लगेगा वह हम आपको बता देंगे अपने लड़के काम करते हैं वे सही ईमानदारी से काम करते हैं अपना दूसरे जैसा नहीं है काम जो आपको टाइम पर बोला उस टाइम तक गाड़ी नहीं मिली या कोई दिक्कत आई और एक काम करो पाँच बजे गाड़ी लेकर आ जाओ आप अपन देख लेंगे टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे और आपके पूरे ब पूरा सही सही साफ कर देंगे उसको टनाटन कर देंगे ठीक है ठीक है ओके